नमस्ते नमस्ते जी कौन जी बताईए जी हमारा जी जी जी हम आपको एड्रेस तो पता ही होगा जी जी जी जी जी आपको मतलब बच्चे को डांस सिखाना है या आप सीखना चाहेंगी किस तरीके से ऐज बताईए बच्चे की हर तरीके का डांस सिखाते हैं

सालसा भी सिखाते हैं कथक भी सिखाते हैं हिप हॉप भी सिखाते हैं आप क किस तरीके से स्लो मोशन में कथक भी सब कुछ कथक का जी हमारा स्टार्ट है पाँच सौ से और जी पाँच सौ रुपये मंथली और जी आपको सिखाया जाएगा एक घंटा और मंथली में ही अगर आप हजार रुपये देंगी हमें हजार रुपये चार्ज पड़ेगा आपका तो आपको ही कथक आपको एक घंटा सिखाया जाएगा

अब इसमें क्या एक एक घंटा तो हम वैसे सिखा रहे हैं मतलब अब आप मतलब थोड़ा सा वो होंगे तो एक से डेढ़ घंटा टाइम बढ़ भी जाता है पता नहीं चलता इसमें जब पाँच सौ में एक घंटा सिखा रहे हैं और फिर टाइम बढ़ जाएगा आपका

ठीक है ठीक है आ जाईएगा आप यहाँ पर आ कर बात कल लीजिएगा नमस्कार नमस्कार ठीक ठीक जी आप आपक जैसा सही लगे आप आ जाईएगा ड डांस क्लास आ जाईएगा आपको पता है छोटे बच्चों का भी है थ्री हंड्रेड रुपीस पर फिफ्टीन डेस का है क्योंकि बच्चें इतना मतलब थोड़ा सा वो होते हैं एक्टिव होते हैं इतना फिफ्टीन डेस का हमारा है हाँ बच्चों को फिफ्टीन डेज सिखाते हैं थ्री हंड्रेड में जी जी कंसेशन क्या करेंगे पचास सौ रुपया हो जाता है कंसेशन अब इसमें भी क्या डांस में एक एक घंटा डेढ़ घंटे अब आप सीखेंगे अगर मतलब हजार रुपये दे कर सीखेंगी तो डेढ़ से दो घंटे सिखाएंगे आपको फिर इसमें मतलब क्या कंसेशन पचास सौ रुपये का हो जाएगा और इससे ज़्यादा क्या और इतने भी ज़्यादा नहीं हैं ठीक है नमस्कार नमस्कार